हाँ हमारे शहर हिन्नोंन में बालश्रम के मुद्दों पर मैंने एक बात देखी में एक दुकान पर हलवाई की दुकान पर गया वहाँ मैंने जलेबी खरीदी तो वहाँ मैंने एक दस साल के बालक को काम करते देखा तो मैं बड़ा बेचैन हो गया मैंने उसके मालिक से बोला भाई तुम ये जो है बाल अपराध क्यों करा रहे हो ये तो बहुत गलत बात है तो उन्होंने बोला भाई इसको विशेष जरुरत है काम की तो मेने बोला भाई इसकी वजाय जो है तुम इसको पढ़ाई लिखाई या कुछ कंप्यूटर वगेरह का ऐसा काम भी सौंप सकते है जिससे इसकी आगे की नौकरी एवं आगे की व्यवस्था भी चल सके एवं तूम्हारा काम भी हो एवं तुम इसको एक अच्छे जो है मुनीम के रूप में भी रख सकते है जिससे इसकी गणित विशेष मजबूत हो जिससे इसको और भी आगे अनेक कार्य कर सके